हाँ भैया हमको फिलिम बनवाना था उसमें कतना ख़र्चा लग जाएगा में

अच्छा हाँ छोटी मोटी फ़िल्म बनानी है हाँ हाँ और साथ ही साथ ट्रायल रूम है कपड़ा बदलने के लिए रूम और उसमें कुन हिरोइन रहेगी हिरोइन मिया ख़लीफ़ा

नहीं हमको प्रियंका चोपड़ा चाहिए हाँ हाँ तो हीरो कौन रहेगा और हीरो नहीं हम अक्षय कुमार लेंगे जी जी जी और वह जैसे हीरो हम दूसरा अक्षय कुमार को दिए हैं उसकी कुछ अलग फी होगी हाँ जैसे जैसे जैसे अक्षय कुमार हीरो रहेंगे ठीक है जैसे कोई कोई हीरो होते हैं ना ज़्यादा रुपये लेते हैं कोई हीरो कम रुपये लेते हैं नहीं अच्छा हाँ हाँ बिलेन कौन रहेगा बिलेन बिलेन गुंडा हाँ अमरेश पुरी हाँ समझ चुके हैं अच्छा नहीं सलमान खान भेज देंगे अच्छा हमको फिल्म बनाने के लिए हम कहाँ आना पड़ेगा अच्छा

हम चाहे रहे हैं हम नौलक्खा मंदिर में फिलिम बनाएँगे हम वह आज में भी करते हैं सुबह कहेंगे तब तो फिलिम बनाएँगे समझे हम अब निकलते हैं अब आकर फिलिम बनाने के लिए